हमसब गाँव समाजके एगो नागरिक छियै एहिमे हमरा सबके किछु बड़ा काम करैके लेल बहुत बेर बड़का बड़का कठिनाइ अबै छै आओर हमरा सबके सबसँ बड़ा चीज तऽ ई छै की अब कोनो सम्भालनेवला नहि छै एहिके चलते की हमरा सबके खुद ही इतना अथी हो जाइ छी की हमरा सबके खुद ही अपना आपके सम्भालयके होइ छै आओर केनाहियो समझा बुझाके काम करैके होइ छै यदि कितना बड़ा भी कठिनाइ हमरा काम काहे ना होइ अपना आपके लोकके विश्वास हो जाइ छै तऽ ओ काम भी छोटा लागै लगै छै आओर कोई भी काम करैसँ पहिले अपना आपसँ राय लेल जाइ छी की ई काम भी हमरासँ होयतै